जेको जेको अहिड़ो माण्हू जेको हाणे तरणु शुरू थो करे मां हुन खे इहा चवंदसि की हिकु त जेको जेको असांजे सिखण जी कला हूंदी आहे उहो हुन लाइ त काबू एज कुझु बि उहो न हूंदी आहे को बि माण्हू कॾहिं बि कुझु बि सिखी थो सघे इहा हिकिड़ो असांजो लाइफ में ॾाढो पॉज़िटिव ऐं हमेशह हमेशह हमेशह सिखण ई खपे ऐं तरणु तरणु सिखण त हुअं बि ॾाढो सुठो आहे छाकाणि त तरण सां हिकु त ॾाढो जिते तव्हां वञो था उते तव्हां तैरी था सघो हुन खे तां पंहिंजे इस्तेमालु करे था सघो ऐं वधीक जेको बि असां कुछ सिखूं था उन खे असांखे कंटिन्यू रखिणो आहे मतिलबु ईअं न की असां कुझु टाइम उन खे सिखियो वरी छॾे ॾिनो अगरि असां उहा प्रेक्टिस कंदासीं तॾहिं उहे असांजो पुरो थी सघंदो त तरिणो अगरि जीअं असांखे तरिणो ई सिखणो आहे त हुन खे असां तरणु जेको सिखण जी जेका प्रक्रिया आहे हुन खे असांखे चालू रखणो आहे जीअं चवंदा आहियूं न की प्रेक्टिस करण सां माण्हू ॿियों पको थींदो वेंदो आहे तीअं जीअं असां अगरि तरणु सिखू त हुन खे असांखे रोज़ु उन खे पंहिंजे

डेली हुन में शुरू डेली करिणो आहे तॾहिं उहा शइ असांजी पकी थींदी रहंदी आहे ऐं असां हुन कम में निपुर्ण थींदा वेंदा आहियूं अॼु करण वरी सुभाणे वरी को बि ॾींहुं कोशिशि करिणो आहे की उन खे असांखे छॾणो न आहे उहा असांजी लाइफ जो हिकिड़ो असां सां गॾु उहो असांजो पाट आहे असांखे हुन खे हमेशह पाण सां डेली प्रेक्टिस में बि आरणो आहे ऐं हिन खे कंटिन्यू रखिणो तॾहिं असांजी उहा शइ पकी थी सघंदी उहा थी सघंदी